दीपावली का त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम और हमारा परिवार सब परिवार मिलकर यह त्योहार मानते इस दिन सभी बहुत ख़ुशी से मनाते हैं तथा इस दिन हमारे सारे परिवार सारे परिवार में धूम मची रहती है तथा घर में सजावट तथा साफ सफाईयों का कार्य चलता रहता है एवं सभी बड़े बुजुर्ग आते हैं तथा सब एक साथ मिलकर यह तार मनाते हैं तथा या मिठाइयां और तथा विशेष पकवान बनाते हैं सब बच्चे और बूढ़े बहुत खुशी से यह त्योहार मनाते हैं एवं साथ में मिलकर ये बनाते हैं तथा मनाते हैं एवं सभी लोग बहुत खुश रहते हैं तथा यह गरीबों को दान भी करते हैं तथा इस दिन सब मिलकर पटाखे जलाते हैं तथा लक्ष्मी पूजन करते हैं सबको मिठाईयां सब का आशीर्वाद लेते हैं बड़ों से बड़ों के साथ ये त्योहार मानते हैं एवं सब बहुत खुश हंसी खुशी का उल्लास रहता है इस दिन सब सब सभी तर चारों तरफ बाजारों से लेकर घरों तक सकातों ने सफेदी की जाती है एव घरों को कलर्स कलर किया जाता है तथा घरों को गांव में घरों को निपा जाता है एवं सभी चारों तरफ सफाई निकाल दिया जाय रौनक सी दिखाई देती है हर तरफ रोशनी रोशनी होती है तथा हर तरफ हंसी का उल्लास होता है एवं सभी बहुत खुश रहते हैं तथा सभी के चेहरों पे खुशी का माहौल बना रहता है तथा सब धूम धाम से ये त्यौहार मानते हैं दीपावली एक हमारे भारत का एक राष्ट्रीय धार्मिक त्यौहार है